ओके सो फर्स्टली लायक हांय फर्स्ट इंतूं कित सांगिल्लें लायक कल्चर म्हळ्यार लायक आमी केशकोन जियेता ती आमगे लायफ सो आतां कॅथलिकांगे इतूं आतां अशें कोन्न जायतीं फिस्ट आसताय लायक आमगे सॅंट्स आसताय सो तेजेर जायतीं फिस्टूय आसताय सो आतां आमी तेजे कल्चर कितें मिनींग आत आतां फिस्ट आहा न्हू सो तिंगा आमगे फर्स्ट ऑफ ओल फेरी येता सो आमगे तो एक कल्चर फेरी येवपाकूय जायी फेरी ना जाल्यार लायक तें फेस्त अशें म्हूण कोळपाना आनी सेकेंडली म्हूळ्यार बॅंड अेस बॅंड वाजोयताय आमगे जातो इगोर्जी भितोर फर्स्ट इगोर्जी भितोर ओयत आसतोना लायक तें फूल अेसो कीत लायताय तुगे इंगा सो मागी केदों आमगे मीस जाल मुटरी मागी आम एकमुका हेपी फिस्ट म्हूण ग्रीट कोताय मागी आम घार येल मुटरी आमी बोर बोरें जेवोण रांदताय आनी अेशकों आमगे सायऱ्यांकू बीन घाराको आपोयताय सेलब्रेट कोरपा मागीर तितूं अशें कोन्न व्होडलीं आहाय ती लायक आल्कोहोल पिताय मिनींग तितू न्हू बट लिमिटीड पिताय आनी भुरगीं सोफ्ट ड्रिंक्स तेशकोन पीन मागी हें लायताय सोंग्स लायताय आनी तेश कोन्न आमी आमगे एन्जॉयमेंट कोताय आनी या इतलें कोताय